हेलो हम रानी बजैत छी भैया हमरा कैब बुक करबाक छले हम अपन दोस्त आओरके सङ्गे पिकनिक जयबाक छले हमरा मधुबनीसँ हमरा दरभङ्गा जयबाक छले जे अहाँके हम ज्यादा कस्टमर छी ज्यादा अहीँसँ हम कैब बुक करैत छी ताहि द्वारे हमरा अहाँसँ कैब बुक करबाक छले तऽ अहाँके तऽ रेट मतलब अहाँके तऽ ज्यादा कहैत छियै ताहिमे किछु कम नहि कऽ सकैत छियै कियाकि हम तऽ अहाँके ज्यादा देर कस्टमर छी तऽ अहाँ किछु पाइके डिस्काउन्ट दऽ सकैत छियै ने ताहि द्वारे हमरा सभके साथ जय फ्रेण्डसभके साथ जयबाक यए ताहि द्वारे हमरा अहीँकेँ हम फोन कयलहुँ तऽअहाँ हमर किछु डिस्काउण्ट कऽ दिअ ताकि हम अपन दोस्त आओरकेँ कहि सकैत छियै से चलय लेल ताहि द्वारे अहाँके अहाँ हमर कैब बुक कऽ लिअ आओर कतेक पाइ कहैत छियै से किछु कम कऽ के हमरा कैब बुक कऽ दिअ